हा मां पंहिंजे नंढपण का ई पंहिंजे इस्कूल में चित्रकला ड्रॉइंग सिखी हुई ऐं मूंखे नंढपण खां ई ॾाढो चित्रकला ड्रॉइंग में रुचि हुई तंहिं करे मां पंहिंजे हिन हुनर खे साबित करण लाइ मां चित्रकला विषय ॻोल्हियो हुओ ऐं मूंखे असांजे वि स्कूलनि में चित्रकला लाइ हिकु अलॻि मास्तर हुओ जो असांखे नए नए तरीक़े जा चित्र ठाहिणु सेखारंदो हुओ तंहिं करे मूंखे नंढपण खां ई चित्रकला में ॾाढी रुचि हुई भारत में बि चित्रकला खे अॻियां वधाइण लाइ ॾाढा सारा कॉलेज आहिनि हुन मां मां तव्हांखे नाला ती ॿुधायां विश्व विद्यालय भारती यूनिवर्सिटी कॉलेज आर्ट ऑफ कॉलेज ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई रविंद्र भारती विश्व विद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय संत राष्ट्रीय संत नागपुर विश्व विद्यालय अभिनय कला महाविद्यालय हिननि सभिनि विश्व विद्यालयन में हिननि सभिनि विश्व विद्यालयनि में कॉलेजनि में कला जो सब्जेक्ट कला जो कला रेखा चित्र कला ई कोर्स हूंदो आहे ऐं हिन में मां पंहिंजे न चि मां पंहिंजे करियर खे इहो लक्ष्य ॾिनो हुओ की मां अॻियां खां अॻियां वधीक सां वधीक सुठो सों सुठो चित्र ठाहियां मां कॉलेज में बि मूं वटि चित्रकला जो हिकिड़ो सब्जेक्ट हुओ जंहिंखे मां वधीक फोकस कयो जंहिंखे मां वधीक ज़ोर ॾिनो की हिन में मां अॻियां वधी सघां औरि पंहिंजो भविष्य अॻियां ठाहे सघां इन लाइ मूंखे ॾाढो ऐं मूंखे ॾाढो गर्व आहे की मां चित्रकला सब्जेक्ट ॻोल्हियो ऐं चित्रकला सब्जेक्ट सां पंहिंजी अॻियां जी करियर जो लक्ष्य ठाहियो की मूंखे चित्रकला में रुचि आहे त जिन में जंहिंखे रुचि हूंदी आहे उहा ई हुन जो लक्ष्य हूंदो आहे करियर जो इन लाइ मां चित्रकला खे सभिनि खां वधीक महत्व ॾिनो